उसुमै दाउ बिदै फुदुंनानै जाहोयो बेनि उनाव माबा माबिबो होबाय मा होनोमोनलाय जोग्लाउरि बिदिखौ होबाय बेनि उनाव मस्ला मस्लि देनानै होबाय गलमरिसफोरखौ खिस्रि संनानैबो होयो खिस्रि संनायाव बिदिनो दालि माइरं एसे आलु बिदि होनानै संना जाहोबाय बेनि उनाव मैगं गोथांफोर संनानै जाहोबाय आरो बाथोनफोर सिफ्लेनानै जाहोबाय आरो बेनि उनाव दालि मालाबा दालि बयेल खालामनानै जाहोयो बेनि उनाव मालाबा